हम घर के पास उधर पत्नीटाप जाते हैं अस घरै कोल पत्नीटॉप जन्ने उद्धर उद्धर अस मतलब कि बड़ा एंजॉय करने घरा आह्लें कन्नै जन्ने घरा अस रूट्टी बनाइयै लेने ते चटाई पाइयै खन्ने सारे जने बेहियै उत्थें बर्फ बी पौंदी होर अस उत्थे बड़ा मतलब कि खेलने बी हैन प्हाड़ न पार्क न होर उद्धर बड़ी शैल मौसम ठण्डा होंदा बर्फ बी पौंदी होर उद्धर दी नेचुरल जेह्ड़ी हवा होंदी ओह् असेंगी बड़ी पसंद आंदी उद्धर गंडोले बी लग्गे दे दूरा दूरा लोक आंदे होर उत्थें बड़ी सारी फैसिलिटी न जेह्ड़ी असेंगी थ्होई न रौह्ने आस्तै साढ़ै आस्तै उत्थे बड़े स्हेई जेह्ड़े रूम बने दे होंदे होस्टल रूम थ्होई जंदे रातीं रेही आस्तै उत्थै सारा कुछ होंदा रूट्टी बी उद्धरां थ्होई जंदी रातीं अगर कुसै खानी होऐ होर उत्थै बंदा अस बड़ा सारा एंजॉय करने घरा आह्लें कन्नै फैमिली साढ़ी पिकनिक बेस जेह्ड़ी स्टार्टिंग दा अस उत्थे गै रातीं अस रेही बी सकने अस उद्धर